जोंनि हारिमुवाव बिदिनो ब्रह्म थाबाय बाथौ धोरोम थाबाय बेफोरनि नेमखान्थिजों हाबाखौ होनाय जायो दा बाथौ धोरोमनि आरो ब्रह्मनि बेफोर मोन्नैखौल' गोसोआव दं आरो ना थाबावनो हागौ दा मेइनआ बेखौनो नुयो